जोङो बिफांफोरखौ गायनांगौ आङो गायो गासैबो बिफांफोरखौ गोखै गोखा बिफां बेजों गासिनखौबो गायनाय जायो गाम्बारि बिफां बिसोरो देरोब्ला जोङो फाननानै फैसा मोनो मोजाङै जोथोन लानानै जुदि जोङो बिफांफोरखौ दोनो एबा गायो अब्ला जोङो बिदिनो बिफांनिफ्रायनो जोङो रांबो मोननो हायो जों आङो थाइजौ खान्थाल नारें मिथा मुरि नारें जुमब्रा बेसोरखौ गायो गोखै गोखाखौ जोङो बोथोर लानानै जानो हायोब्ला जोंनि देहाया थाजिम जायो जोङो गासिबो फिथाइ सामथाइखौ जायोब्लानो जोंनि देहायावबो गोजोननाय मोनो आरो जोङो बिफांखौ गायनानै लानाया मोजां जोंनि हां लानाय हगारनायनि थाखाय जोङो बिफांफोरनिफ्रायसो मोजां बारखौ मोननो हायो जोङो बिनि थाखायनो बिफांखौ गायनानै लानाया मोजां जोङो दा साल अग्रु गाम्बारि सिसु बेसोर बायदि रोखोमनि बिफांखौ गायनानै लायो जोङो बारि जिंफ्राव बिफां देरग्रा बिफांफोरखौ गायनानै लानांगौ एबा लायो आरो गय सुमफ्राम बिसोरो बायदिखौ बारि गेजेराव गायनानै लायो थालिर खान्थाल थाइजौ बिसोर गासैबो बिफाङानो जोंनि बारियाव थानांगौ जोङो बिफां लाइफां गायनानै लानाया मोजां जोंनि न'खर सोलिनायावबो बे बिफांफोरखौनो फाननानै जोङो एसे एनै रां मोननो हायो जोङो बिफां गायनो बानो नाङा फिफांखौ जोङो गायनानै लानांगौ